ہاں كچھ اسكالرشپس ہوتے ہيں جس سے بچوں كو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے كچھ غريب بچے ہوتے ہيں ان كو بھى اسكالرشپ كے تھرو پيسے آتے ہيں يہ بچے اچھا پڑھنے كے ليے انعام كے طور پہ ديا جاتا ہے ايسا پڑھنے سے غريب بچوں كا بھى بھلا ہوتا ہے اور بچوں كو ساتھ ہى ساتھ ہم اچھا پڑھنے كا بھى كشش ملتى ہے ہم اچھا پڑھيں گے تو ہميں اسكالر شپ ملتى ہے ایسا سوچ سوچ کر بچے بھی اچھا پڑھنے لگتے ہیں